इस एप के ज़रिये काफ़ी लोगों को अच्छी मदद मिली है जिसके थ्रू यह जो टेक्स्ट टू स्पीच ट्रान्सलेशन एप है इसमें लोग टेक्स्ट के ज़रिये बटन प्रेस करके चीज़ों को आसानी से सुन सकते हैं इफ मतलब यह बटन जो प्रेस करने पर पता चल जाता है कि यह कौन सा मतलब क्या संकेत देना चाहता है इन्सान तो उससे वह बोलता है ट्रान्सलेट करता है तो उसको सुनकर समझने में सहायता मिलती है चूँकि काफ़ी हद तक नेत्रहीनों और बेज़बान लोगों को बहुत ही बुजुर्गों को काफ़ी सहायता मिल रही है जोकि आम जनमानस मतलब जो इस तरह के हैण्डीकैप्ड लोग हैं चाहे स्पेशली चैलेन्ज्ड लोग हैं उनको यह मदद कर रहा है उनके आम जीवन में अच्छा है यह एप